ہیلو جی کون جی آ رہی آپ کو کس سے بات کرنی ہے جی ہاں میں پرنسپل بول رہا ہوں بتائیے کیا مدد کر سکتا ہوں میں اچھا کس کلاس میں ہیں آپ کے بچے جی جی بتائیں سر میں آپ کے بیٹے کو چھٹی تو دے دوں گا بٹ یہ ہے کہ وہ کافی زیادہ جو ہے چھٹیاں کرتے ہیں پہلے سے ہی وہ اسکول جو ہیں کافی چھٹیاں کر رہے ہیں ناغے کر رہے ہیں اس کے بعد وہ دیر میں بھی آتے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں ان کی پڑھائی کا ہرجہ ہوگا

ٹھیک ہے میں چھٹی دے دوں گا جی جی میں چھٹی دے دوں گا آپ ٹھیک ہے سر میں جو ہوں آپ کے بچے کو چھٹی دے دوں گا آپ ایسا کریے گا ایک اپلیکیشن لکھ لیجیے گا چارش چار دن چھٹی کی ٹھیک ہے اور وہ جی ہاں اپلیکیش دینا پڑے گی آپ کو چار دن کی چھٹی کی پھر میں آپ کے بچے کو چھٹی مل جائے گی نہیں نہیں کوئی دقت نہیں ہے آپ اپنے بچے کے ہاتھ بھیج دیجیے گا جی اور آدھار کارڈ کی فوٹو کاپی لگے گی آپ کی جی جی جی ہاں آپ کی لگے گی فادر آپ ہیں تو آپ کی لگے گی ٹھیک ہے باقی جو تب آپ واپس آئیں گے تو آپ ان کی پڑھائی پہ دھیان دیجیے گا ٹھیک ہے ان کے جو ہے پھر کوئی چھٹی نہیں ہونی چاہیے اور یہ ٹائم پہ اسکول آئیں اور اپنا کام جو ہے ان کو ملے وہ اس کو کمپلیٹ کریں اور اچھے سے پڑھائی کریں چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو چھٹی مل جائے گی آپ کے بچے کو اوکے اوکے